मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट स्कूल बैग है स्कूल बैग हमें बहुत सारा कॉपी किताब जैसे टिफिन हो गये जैसे वाटर बोतल हो गए जितना भी स्कूल जाने के लिए सामान लगता है हम वो सब अपने स्कूल बैग में डाल कर ले जा सकते हैं स्कूल बैग में सामान ले जाने से ये होता है कि हमारा कोई भी चीज़ खोता नहीं है हम स्कूल बैग अपना लॉक भी कर सकते है स्कूल बैग वाटर प्रूफ भी होते हैं और स्कूल बैग से बारिश में जैसे हम छाता ले के नहीं गए है तो स्कूल बैग से हम अपने कॉपी किताब को बचाव कर सकते हैं अगर अब वाटर प्रूफ स्कूल बैग लें स्कूल बैग में खाना भी हमारा गरम रहता है